हांवे तो एक डियोड्रंट यूज करून म्हाका स्किन इरिटेशन फिल जावपाक लागलें स्किन जळटा अशें दिसतालें आनी स्किन सेन्सीटिव्ह आशिल्ल्यान तेका रेशीज येले आनी स्किन काळी पडपाक लागली